ہاں مجھے دوڑنے کا شوق اسکول ٹائم سے ہی تھا اور میں رننگ کرتا تھا اسکول ٹائم سے ہی مجھے شوق تھا کہ میں انڈیا کے لیے کھیلوں اور گولڈ میڈل وغیرہ لاؤں اور اس شعبے میں میں بہت آگے تک بھی گیا میں نے دلی اسٹیٹ لیول کھیلا ہوا ہے میں جونیئر نیشنل بھی کھیلا ہوا ہوں جونیئر نیشنل میں میں ہنڈریڈ میٹر کا ایتھلیٹ تھا جو میں نے گیارہ سیکنڈ میں پورا کرا تھا یہ میرا بیسٹ ٹائمنگ تھا اور اس کے بعد جب میری اسکولنگ پوری ہو گئی اس کے بعد میں آرمی پولیس وغیرہ کی تیاری کرنے کے لیے رننگ وغیرہ کرتا تھا اس اس چیز کو میں نے کم سے کم قریباً دس سے بارہ سال رننگ کو میں نے کنٹینیو رکھا اور بہت بہت لمبے عرصے تک رننگ کری اور اس چیز میں میں نے جونیئر نیشنل کھیلا ہوا ہے دلی اشٹیٹ کھیلا ہوا ہے